جی میں بہت سارے تکنیکی مشکلات سے آگاہ ہوا ہوں ہمارے گاؤں میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے کو تکنیک مطلب موبائل کے اندر بہت سارے چیزوں کا استعمال کرنا نہیں آتے ہیں آتا ہے واٹسپ وغیرہ پہ کال کرنا نہیں آتا ہے خاص کر کے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کے فون میں میسیج وغیرہ بھی بھیجنا نہیں آتا ہے کال بھی کرنا نہیں آتا ہے تو وہ جب ہمیں بلاتے ہیں تو میں ان کی مدد کر دیتا ہوں اور مدد کرنے کے بعد بہت اچھا لگتا ہے میں نے اب خود بھی جب میں بہت سارے ایپوں کو کھولتا ہوں اس میں ایسے ایسے پرمیسن مانتے مانگتے ہیں جس کو میں ڈال نہیں پاتا ہوں تو اپنے سینئر لوگوں کو بلاتا ہوں اور اس کے پاس جا کر کے میں خود سیکھتا ہوں تو ایسے بہت سارے پریشانیوں کا میں آگاہ ہوا ہوں جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہوئی ہے میں سارے ڈیجیٹل چیزوں کے بارے میں تو جانتا نہیں ہوں اس مسائل کو حل کرنے کے لیے میں بڑے لوگوں کے پاس جاتا ہوں ان سے سیکھتا ہوں جو پہلے سے اس چیزوں کو جانتے ہیں ان سے مدد لیتا ہوں پھر اس چیزوں کو میں استعمال کرتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں اچھی طریقے سے اور ہمارے گاؤں میں ایسے لوگ ہیں جن کو واٹسپ وغیرہ چلانا نہیں آتا ہے تو وہ اس کو میں ویڈیو کال لگا کے دے دیتا ہوں بوڑھے لوگوں کو ایسے چیز کرنے میں مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور میں نے بھی ایک پلیٹ فام الیون لیبس وغیرہ یوز کیا تو اس میں دیکھا کہ مجھے جو ہے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے دقت ہو رہی ہے تو میں اپنے سینئر سے جا کے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس اس طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے اور اچھی طریقے سے جب میں نے اس سے جانکاری لی تب جا کر کے میں نے اس اس کا استعمال کیا پھر بھی وہ جب وہ مجھ سے نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اس کا بہت زیادہ پریکٹس کیا اور اس کے بعد پھر اس ایپس کو کھولا اور اس کے بعد لگ بھگ ایک ڈیڑھ مہینہ لگ گیا اس کو کنٹرول کرنے میں اور میں بہت سارے ایسے بھی گیمس ہے جو ڈیجیٹلی ہوتا ہے ان کو شروعات میں کھیلنے میں نہیں آتا ہے جیسے کہ میں فری فائر پبجی وغیرہ کھیلتا تھا تو شروعات میں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سمجھ سکا لیکن جب کھیلتا گیا کھیلتا گیا لگ بھگ آج ایک ڈیڑھ سال کے بعد جب میں اس گیم کو کھیلتا ہوں تو میں نے اس کے سارے فنڈا مینٹل چیزوں کو سمجھا اور ان پہ پھر کام کیا اور آج میں ایک اچھا گیمر بھی ہوں اور اچھے طریقے سے کھیل بھی لیتا ہوں اور بڑے بڑے پلیئرس کے ساتھ کسٹم وغیرہ کھیلتا ہوں تو اچھے طریقے سے اس کو ہرا پاتا ہوں تو شروعات میں تو مجھے اس چیز کا کوئی گیان نہیں تھا لیکن جب میں اس کو جب سیکھتا گیا اور کرتا گیا تو مجھے بھی آ گئی تو ڈی ایسے ہی ٹیکنیکل چیزوں کو جب شروعات میں جب سیکھتا ہے کو اس کو کھولتا ہے تو تکنیکی مسائل آتے ہیں تو اسے جب آپ بار بار اس چیز کو کرتے ہیں تو آپ سیکھ جاتے ہیں وہ تو اسی طریقے سے جب آپ کسی تکنیکی چیز کا استعمال کرنے میں دقت آئے تو اپنے سے جانکار لوگوں سے جا کر کے پوچھیں اور پھر اس اس سے خود خوب پریکٹس کریں اور پانچ چھ دن کے اندر آپ سیکھ جائیں گے دھنیہ واد